मछली मारैलए जाइ छै ई धारमे बँसी लगबै छै जाल फेकै छै ओ देखलियैए आ ओ अथी खन्ता आरमे जे रहै छै खद्धा आरमे तऽ ओकरा मिट्टी से तेनाके ने बान्है छै तऽ एहिमेके पानि ओहिमे उपछिके दै छै ओहिमे से मछली पकड़ै पकड़िके राखैत छै सबटा तब फेर ओ मछलीके बेच लै छै या अपना खाइयो लै छै बेचियो लै छै नदीमे छै बड़ा बड़ा मछली रहै छै तब ओ जाल से जे छै तऽ पकड़ै छै ओहिमे हल्की भो भोला राखलकै आ कोनो चीज राखलक जे ओकरा मारैके लिये काँटी मछली रहल तऽ ओहिमे जब पकड़तै तऽ ओ काँटी गरि जाइत छै आदमीके तऽ ओहि लएके ओकरा चाही कनिटा कोनो एहन जोगार जे ओकरा पकड़िके ओ निकालि सकैत छै बड़ा बड़ा मछलीके लाबैत छै तऽ काटैत छै तब बेचैत छै जालमे फँसै छै कोनो मछली जालोके भाङ्गि दै छै

गाम घरमे हे बए छै खद्धा खुद्धी छै तऽ जे गरीब गुरिया छै जेकरा मारै लए आबै छै मछली ओहो उपछि उपछिके पानि ओन्ने कए दैछै मारिके अपन लए जाइत छै अपन खाना पीना अपन जे होइ छै जे अपन बनाए लै छै बेच बेचैके रहै छै बेचियो लै छै हे नल दीदी भैया सब कहलक गरीब जीजीया की जे मछली खायबला सब छै तऽ ओ कतहुँ से मारिके खाए लै छै चाहे धा नदी मिलए चाहे पोखरि रहए की खन्ता रहए ओ अपन ब्यवस्था करिके ओ अपना बनाए लै छै पकड़ि लै छै एहि सब होइ छै गाँव घरमे गाँव घरमे छै पकड़िएके जादा करिके खाइत छै बजारमे रहैत छै बिकैत छै तब होइत छै तऽ अपना आरके जे छै गाँव घरमे खद्धा जहिमे जे छै मछली सब फँसाके बँसीमे लगएके आटाक बोर दै छै आ ओ डेकचीयोमे चारू बगल कपड़ा बान्हि दै छै बीचमे आटा दए दै छै ओहिमे सब मछली आबि जाइत छै ओकरा पानिमे हल्का छोड़ि दै छै तैरै लए डेकचीके आ कनि रस्सी एना एनी बान्हि देलक जे एन्ने से ओन्ने नहि जाइ ओहिमे अपन मछली आर आबि जाइ छै ओहो से मछली कए पकड़िके अपन काज करलक केकरो घरमे तऽ सब महिला छै जे बच्चा सब सब ओहने काम करै छै बोर देलक आ मछली बँसीमे फँसाएके लाओलक साड़िये छै मच्छरदानिये छै ओहोमे पकड़िके लए लाबैत छै घिचने घिचने जाइ छै आ ओन्ने जाके ऊपर करि लै छै तऽ सब मछली ओहिमे चलि आबैत छै छोटा छोटा मछली सब चलि आबै छै बड़ा मछली तऽ अन्दरमे चलि जाइत छै ओकरा जब पूरा पानिओ

छोटा मछली तऽ छकैयोमे चलि आबै छै मच्छरदानीमे देलक सबटाके देखैत छियै जे छाँकिके लए जाइत छै ओन्ने ऊपरमे अपन सब काम करि लै छै निकालि लै छै